जइसे कि अपना एहन गाँवमे एहेन हॉस्पिटल छै एहन तऽ ओकरापे बढ़िआँसँ इलाज नहि हो सकै छै जइसे कि बी पी लो छनि तऽ बी पी भी मतलब चेक एक करयके नहि छै एहन सुविधा अगर सुबविधा रहिथियनि गाँवमे तहन कभी एहन डॉक्टर पटना रेफर करि दै छै या कभी मुम्बइ रेफर करि दै छहनि तऽ आखिर गाँवमे रहथिहनि सुविधा ई सभके तहन दूर नहि जाय सकथिहनि जाय लेल ले नहि पड़थिहैन आओर गाँवमे की छै एहन कि कभी डॉक्टर रहै छै कभी नहि रहै छै इसी कारण आदमी बेबस होकर कऽ अपना मतलब दम तोड़ि दै छहनि इसी कारण हन कभी एहन अपना एक भी रुपैआके टेबलेट भी एहन ने इहाँ अगर गाँवमे लऽ लै छहनि तऽ दस रुपैआ हैन टेबलेटके दाम मतलब बतबै छै आओर आदमीकेँ मजबूरीमे दिअ पड़ै छै तऽ ई सभके सुविधा गाँवमे नहि छै एहन आ एकर बाद एहन एहि सभ वजहसँ आदमीके एहन दूर एरिया भेज दै छै आओर बहुत सारा गरीब आदमी जे उतना पइसा नहि रहै छै एहन दूर जाय खातिर आ एक भी एहन अपना गाड़ी घोड़ा नहि मिलै छै एहन तऽ नहि जाए सकै छै तऽ ई सभके सुविधा एहन रहथियै गाँवमे तऽ नहि जाए सकथियै एहन दूर नहि जाए लऽ पड़थिहनि आओर बाकी इहाँ जेहन छै एहन हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल छै एहन तब ठीक छै दबाइ उबाइ नहि दै छै एहन ब्लड चेक करेनाइ करयके चाहै छै तऽ ब्लड चेक भी नहि होइ छै एहन आ पेशाब उसाब चेक करयके होइ छनि तऽ पेशाब उसाब नहि चेक होइ छनि एहन सहीसँ डॉक्टर सहीसँ एहन देखै नहि छै एहन आओर तुरन्त हन देख मतलब बिना देखल ही भेज दै छै एहन ताकि अपना चलि जाइ हनि मुम्बइ या पटना तऽ पटनामे ही सभचीजके सुविधा छै इसी कारण पटना जाइ छै एहन आदमी आ जकरा पइसा अइसा रहै छनि तऽ जाइ छै आ जे जे बहुत सारा गरीब आदमी छियै हमेसभ जइसे तऽ नहि जाए सकै छिहैन ओहि खातिर हन गाँवमे सुविधा रहथियै तऽ जायल नहि पाबतियैहनि आओर यहीसभ बात छै